हैल्लो हांजी अच्छा पंज सौ रपेआ हां तुसें लैना ऐ साड्ढे चार साड्ढे चार सौ रपेआ किल्लो लेई जाएओ फ्ही तुस इक गल्ल करेओ पैह्लें थोह्ड़ा ई लेई जाएओ निं हां ते ओ तुस बेचियै दिक्खी लैएओ अप अप अपने गाह्कें दस्सी लैएओ जेकर उ'ने पसंद आई जाह्ग ते ते फ्ही तुस आएओ फ्ही तुस पंज किल्लो लेई जाएओ ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं माराज अ'ऊं निं ओह् ते स्हेई ते स्हेई मखीर होग